हैल्लो

हां केह् पता मिगी बी हैनी पता ऐ मैं बी कदूं आं दी दिक्खा दी ऐं कदूं आं दा चला दा ऐ आहो छड़ी इयां धूड़ गै आंदी ऐ घरै च छड़ी धूड़ कम्म इयां ओह् खरे होंदे लोक अंदरा दी रैनोवेशन करा दे ऐ कमरे दी ते तां बड़ा गै चिर लग्गा दा ऐ ते ओह् धूड़ धाड़ बी बड़ी औंदी ऐ साढ़े बड़ा किश होंदा इयां कदे कोई बमार होआ दा कदे किश कुसे होआ दा पता नी कदूं मुक्कना ऐ तुसैं पुच्छी लैना हा जाइयै आहो पुच्छो नी शैल करियै ञ्याने साढ़े बमार होइये इन्ने इन्ने इन्नी इन्नी इन्फैक्शनां होई आं उ'नें पुच्छेओ कम्म मुक्कना उं'दा शैल करियै पुच्छेओ नी तुस आहो ठीक ऐ